ہاں صبح بخیر مچھلی بازار میں خوش آمدید آج میں آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں ہاں بالکل کولمبو کے لیے آپ کو ایسی مچھلی چاہیے جو اس کی ساخت اور ذائقے کے حصوں میں اچھی طرح رکھتی ہو میں ایسی مچھلی کا استعمال کرنے کی سفارش کروں گا جو کھانا پکانے کے دوران الگ نہ ہو بلیوفن ٹونا یا تلوار مچھلی جیسی کوئی چیز ایک بہتر مثال ہوگی وہ گوشت دار ہیں اور مصالحے اور ابلنے کے عمل کو سنبھال سکتے ہیں کولمبو کے لیے میں تقریباً ایک کلو مچھلی تجویز کروں گا جس کے آپ کو ذائقوں کا اچھا توازن ملنا چاہیے اور چند لوگوں کی خدمت کے لیے بھی کافی ہونی چاہیے تلنے کے لیے آپ کو ایک کرکرا بناوٹ اور ہلکا ذائقے والی مچھلی چاہیے جو فرائی کے عمل کو مکمل طور پر گریل کر دے مریج سنیپر یا گروپر جیسی مچھلی آزمانے کا مشورہ دوں گا جب پکایا جاتا ہے تو ان کی ایک اچھی میٹھی شاخص اور ایک ہلکا ذائقہ ہوتا ہے جو فرائی کرنے کے ساتھ بہتر ہوتا ہے تلنے کے لیے آپ تقریباً دو کلو مچھلی لے سکتے ہیں کیونکہ آپ کو اپنے مہمانوں کو مطمئن کرنے کے لیے کافی ٹکڑے ملیں گے ہاں آپ کا استقبال ہے حسن آپ نے بہترین انتخاب کیا ہے اپنے کھانا پکانے سے لطف اندوز ہوں اور اگر آپ کو مزید مدد کی ضرورت ہو تو بلا جھجھک پوچھیں آپ کا دن بہت اچھا گزرے شکریہ